हँ आप चाहते हैं कोन सब भोंट आपको अच्छा लगता है

हम तो बहुत ढेर दिन से बोल रहा है पहले तो मोहर वाला भोंट था अब तो मशीन आ गया है उसको तो ऐसे हाथ देकर टिपते हैं तो अथी वाला भोंट आ गया जी हाँ कम्पूटर सिस्टम आ गया है नेटे नै छै हाँ हाँ पहले त ऊ ऊ मोहर वाला था अब जो है कम्पूटर वाला आ गया है जैसे औंठा से दबाइएगा त ऊ अभी ई अच्छा आपको लगता है आ कि ऊ पहले वाला

अच्छा यहाँ नहीं ऊ नेता हँ नेता तो यही सब आता है ई अभी तो मोदी है ई नीतीश है ई अपना ई अपना ज़िले का ऊ पूर्णिया ज़िले का पप्पू है

अपना अपना लोकसभा का पप्पू है है न अपना पप्पू जादब है ऊ तो अपना आदमी है ओ मेरा हमरा अपना आदमी है ई पप्पू जादब तब भी राज कुमार यही सब है हाँ नेता अच्छा है ई पप्पू जादब ई भी अच्छा है ऊ सब तो हुआ अथी सब न ऊ जो है ऊ तो पप्पू जादब अपना लोकल है बिहार का अपना बहुत अच्छा है ई बाहर के लिए तो उसका तो नाम तो है ही ऊ ठो नाम अभी हम भूल गए हैं

उसका नाम याद नहीं ऊ ऊ भी अच्छे है हाँ ऊ भी अच्छे है ई क्या है

हूँ तो बी एस पी ऊ भी अच्छे है ऊ उ तो अच्छे है ऊ भी कोई भी नेता दब नै है सब अच्छे है ठीक है पप्पा आ गए आपको कौन ची पसन्द है पसन्द आपको हँ आराम से आराम से भर दीजिएगा नहीं जएब